अब तो हमारे यहाँ घर घर गाँव गाँव घर घर मोबाइल हो गया है हमें घर घर मोबाइल में इन्टरनेट चल रहा है इन्टरनेट चलने से बहुत हानिकारक है अब के बच्चे लोग जो हैं हमेशा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं हमेशा गेम खेलते हैं इन्टरनेट से गेम खेलते हैं और मोबाइल देखते हैं हमेशा यही मोबाइल देखते हैं गेम खेलते हैं इन्टरनेट से से मंगा कर देखते रहते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं हमेशा मोबाइल देखते हैं इंटरनेट ये मोबाइल देखने से बहुत हानिकारक है बच्चे लोग का आँख भी कमजोर हो रहा है दिमाग भी कमजोर होता जाता है सिर में दर्द भी रहता हैं आँख में अब के बच्चे लोग को आँख में चश्मा भी लग जाता है हर रोकने में भी डांटने पर भी बच्चे लोग नहीं मानते हैं जिद करते हैं रोने लगते हैं अब के बच्चे लोग को खाना भी दो तो बच्चे लोग खाना भी नहीं खाते हैं बोलते हैं कि मोबाइल मम्मा मोबाइल दो तब हम खाना खाएंगे ऐसा इन्टरनेट मोबाइल हो गया है इन्टरनेट मोबाइल से बहुत टेलीफ़ोन से ये बहुत हानिकारक है बच्चे लोग ये हमेशा इन्टरनेट देखते हैं हमेशा मोबाइल देखते हैं गेम खेलते हैं खाना नहीं खाते हैं बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं माँ बाप परेशान रहते हैं डाँटते हैं बोलते हैं माता माँ बाप बोलते हैं बच्चे लोग को डांटते हैं तो बच्चे लोग मोबाइल के आगे सुनते नहीं हैं बहुत परेशान कर रहे हैं हमेशा यही मोबाएल तो घर घर हो गया है मोबाइल बच्चे लोग हमेशा देखते हैं आँख भी खराब हो जाता है पढ़ाई भी नहीं ध्यान से कर पाते हैं मोबाइल में यही गेम खेलते रहते हैं और सी क्या क्या खेल मोबाइल इन्टरनेट में आता हैं सब तो बच्चे लोग को मालूम है सब बच्चे लोग खेलते हैं देखते हैं पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते हैं हमेशा मोबाइल में हमेशा मोबाइल लिए रहते हैं तो सिर में दर्द रहता है आँख में चश्मा लग जाता है बच्चे लोग बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं माँ बाप सब परेशान रहते हैं यही तो इन्टरनेट मोबाइल में गड़बड़ी है घर घर गाँव गाँव में मोबाइल हो गया है जब से मोबाइल हो गया जब से इन्टरनेट चल गया तब से यही प्रॉब्लम है कि बच्चे लोग बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं बिना मोबाइल के रहते नहीं है हमेशा चौबीस घंटा बच्चे लोग मोबाइल मांगते हैं मोबाइल लिए रहते हैं मोबाइल में हमेशा देखते रहते हैं क्या बच्चे लोग को क्या बो बोलूँ क्या न बोले बच्चे लोग को अच्छा भी बोलो तो खराब हो जाता है मोबाइल के आगे जो मोबाइल अच्छा लगता है ओ माँ बाप की बोली भी नहीं अच्छी लगती है ऐसे ऐसे तो इन्टरनेट देखते हैं बच्चे लोग मोबाइल देखते हैं इसी में बच्चे लोग खराब हो रहे हैं और क्या कहें यही मोबाइल खराब बहुत खतरनाक है बिना मोबाइल तो हमेशा और तो मोबाइल से इन्टरनेट से सब मालूम होता है लेकिन बच्चे लोग बहुत खराब हो रहे हैं इन्टरनेट से पढ़ाई नहीं करते हैं और सब ठीक है और तो बच्चे लोग बिना खाना नहीं खाते हैं बिना मोबाइल के ऐसा हो रहे हैं ऐसा क्या बच्चे लोग जो